आंनि गामियारि रायजोआव जाफुंसारनाय फालांगिफोरनि सोमोन्दै सासे फालांगिरिया गावनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खस्थ' खाथिनि खालामनानै खामानि मावनानै मोनसे मोनसे फानलाय बायलाय दखान बिजनेस खालामनानै बिजनेस फालांगि खालामनानै गावनि न'खर आरो माखासे खामानिफोराव मदद खालामनो हादों आरो गावनि गुनगोनां गियान रोंगौथि नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिथाङा बे फालांगिखौ नाजाथाबनायनि गेजेरजों जाफुंसार होनो हादों बे फालांगि खालामनायाव सिगां गावनि फैसा गारग्रोनानै उनाव बिथाङा गाव इन्काम खालामफिननो हादों बिथांनि फालांगिया मोजाङैनो मोजां नाजानायनि गेजेरजों गावनो रोंगौथिनि नाजाथाबनायनि थाखाय थांलाय फैलाय खाथिनि खालामनानै टाइमखौ बेखार खालामा लासिनो गावनि फालांगियाव नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिथांनि फालांगि मावनाय बिथांनि फालांगि मावनो नाजाथाबनाय खामानिखौ जों बयबो रायजो रायजाफोरा जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों आरो आंनि गामियारि ओनसोलाव आङो मेरला मानसिफोरखौनो फालांगि खालामनाय नुनो मोनो बे फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनो गावसोरखौ खस्थ' नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जाफुंसार जानो हादों